मैथिल लोग जे छै ने अपन भाषाके पहचान आओर अपन उपयोग जे छै बहुत तरहसँ करै छै उपयोग करै छै अपन घरमे करै छै आओर जे अगर ओहन कोनो जगह गेलै जतऽसँ मैथिलीमे ही बात विवाद कए रहल छै तऽ ओतए भी अपन भाषाके प्रयोग करै छै आ बांँकि छै अपन पहचान तऽ मैथिली अपन पहचान तऽ बनेले छै किआकि मैथिलीमे एते मधुरता छै कि ओकरा पहचान बनबै लऽ तऽ किछु करै कऽ जरुरत नहि पड़ै छै जऽ हम कतहुँ खड़ा भएके जँ दू लाइन मैथिलीमे गप कए दै छियै तऽ हमरा लग अपने लोग आबि जेतै हमरासँ गप करै लऽ अगर हम मैथिलीमे झगड़ो करै छियै तऽ ओहो नहि बुझाबै छै लोगके कि झगड़ा कए रहल छै ओकरोमे एकटा मिठास झलकै छै तऽ ओ अपन एक अलग पहचान बनेले छै ओकर एक भाव छै ओ जब बाजै छै तऽ ओकरासँ मनके भाव झलकै छै अपन मतलब एक बहुत ही कहै छै ने ओकरामे बहुत ही एक प्यार प्यारा भरा भाषा छै ओ तऽ अगर हम ककरो डाँटि रहल छियै तैयो लागतै कि नहि डाँटि नहि रहल छै ई हमरा अच्छेसँ कहि रहल छै तऽ ई इहए लए कऽ मैथिली भाषाके तऽ अपन बहुत बढ़िआँ पहचान छै आओर एकर उपयोग जे छै कखनो कालके घर दुआरमे तऽ होयते छै बांँकि इसकुलो कॉलेजमे भए जाय छै कखनो काल कऽ उपयोग तऽ इएह सब लऽ